में ड्राईंग दियां बड़ियां बर्कशापां अटैंड कीती दियां मिगी ड्राईंग करने दा बड़ा मज़ा आंदा में बड़ी ड्राईंगां बनाइयां अज तक बड़े प्राईज़ जित्ते में अज्ज तक ड्राईंगें च ठीक ऐ और में तोहानू सनान्ना में बड़े फिल्म स्टार दी ड्राईंगां बनाईयां में बड़े रिकार्डर करैक्टरें दियां बनाईयां में ते फेमस टीवी शो दे ड्रईंगां बनाईयां ठीक ऐ होर में बनाईयां रुटर ट्राईंगां बनाईयां ठीक ऐ केह् होंदा उसी शैह्रू खां दियां ड्राईगां बनाईयां मिगी ड्राईंगां करने दा बड़ा मज़ा आंदा ठीक ऐ और कु बंदे होंदे जेह्ड़े ड्राईंगां गी बड़ा हैनी मनदे ठीक ऐ जेह्ड़ा ड्राईंगें गी सीरियस नी लैंदे मेरे जेह् बंदा होऐ मिगी ड्राईंग करने दा बड़ा गै पसंद लगदा ठीक ऐ मीं ड्राईगां करने दा इन्ना मन करदा नी में न रातीं बारां बारां बज़े तक त्रै त्रै चार चार घैंटे ड्राईंगां गै करदा रौह्न्ना होन्ना ठीक ऐ घर आह्ले बी आखदे केह् करा ना मिगी ड्राईंगां करने दा इन्ना मज़ा आंदा ना में केह् आक्खी सकना तोहानू मिगी बड़ा कुछ सिक्खने गी औंदा ड्राईंगें दा ठीक ऐ ड्राईंग बी इक कला होंदी जेह्दे कन्नै स्हानू बड़ा किश सिक्खने गी मिलदा ठीक ऐ हून तुसें सनां ना ड्राईंग इक ऐसी चीज़ ऐ न जेह्दे कन्नै अस बड़ी शैल सैल चीजां करी सकने जियां अस ड्राईंगां बनाइयै बड़े बड़े प्राईज़ जित्ती सकने बड़ी बड़ी कलाएं च कम्म करी सकने ठीक ऐ स्हानू बड़ी बड़ी चित्तरकारें आह्ली पुलिस स्टेशन कम्म लब्भी जंदा स्हानू करी सकने अस कि जेह्दे च ड्राईगां बनाइयै बंदा पंछानी सकन् ठीक ऐ नी और में तुहानू सनां ना ड्राईगां ड्राईगां चलो में केह् सनां ड्राईगां बनाना इक इज़ी ड्राईगां होंदियां बिगनर अस्तै ड्राईगां बनानियां होन ना ते हून निक्की मुट्टी पैंसल होंदी ना बनी जंदे ते जिनें मता ऐड देनी होंदी ना जिनें बंदे बनदे लुच्च पड़ांब उंदे कोला हैनी बनदियां भांवें पंदरां हजार दी पैंसलां लेई लै तां बी हैनी बनदियां ड्राईगां बनानियां ते केह् करना बस अपना इक ना अपना इक आसूल रक्खना के में इसी बनान्ना ते बनाईयै गै छड्डना ठीक ऐ ड्राइंगां बड़ा इजी कम्म होंदा तुस इकबारी बनाइयै दिक्खगे ना तोहानू मज़ा आना इक बारी बनागे तोहानू बार बार मन करदा कि जियां मेरा में नर्सरी क्लास बिच्च हा उसलै दा ड्राईंगा बनाना शुरु कीता हून में कुत्थें कालेज च पुज्जी दा ते अज़े तक ड्राईंगा गै बनांदा रोह्ना होन्नां मेरा इन्ना मन करदा न ड्राईंगां बनाने दा भ्रावा में ड्राईंगां दिक्खेआ में सौरभ जोशी दिक्खेआ में सारें ड्राईगां दिक्खे में उंदे आ्ह्नेगर दिक्खेआ इंसप्रेशन लैन्ने होन्ने ठीक ऐ ड्राईंग कोला बड़ा कुछ सिक्खने गी थ्होंदा ऐ ठीक ऐ ड्राईंग कोला स्हानू पता लगदा प्रेरणा थ्होंदी बड़ी ड्राईंग में बनाइयै में राम भगवान दी ड्राईंग बनाई में बड़ी इक फिल्म इंडस्ट्री च गेआ में उत्थें जाईयै ड्राईंग बनाई में केंई बड़े किस्मां दियां होंदियां केंई ड्राईगां बनाना आंददियां सारे इयां निक्की मुट्टी नेंई बनाई सकदे ड्राईगां में स्कूला गै बैठना होंदा हा नी पैह्लैं पैह्लैं दो साल होईये हून बाह्रमीं होई हून मेरी ठीक ऐ में स्कूलै च बैठना होंदा मेरी ओह् होई जंदी ही में ड्राईगां बनांदा हा नी आल पाल लोग कट्ठे होई जंदे हे सारे होर में केह् सनां तोहानू इत्थें कुछ लोग गै लोग किट्ठे होई जंदे हे मेरे कोल बड़ी ड्राईगां बनाईयां में खड़ोते खड़ोते बंदे दी ड्राइंगं बनाई ओड़दा हा में होर में तोहानू केह् आक्खी सकना ड्राइंग बड़े टाईप दी हेंदी बड़े किस्में दा हेंदी बड़ी बड़ी कुछ निक्की मुट्टी होंदी ऐ कुछ बड्डी बड्डी होंदी ऐ कुसे घट्ट टैम लगदा कुसै बध्द टैम लगदा केईं बंदे ड्राईगं च जकीन हैनी करदे तुसें बनाई भला अस बनाई लैन्ने होन्ने केंई बंदे ऐ नी आखदे हून मेरे सामने तुस बैठगे ते मोें तोहाड़ी ड्राईंग बनाईयै दस्सी सकना तोहानू पर केईं बंदे हैनी मनदे ड्राईंग च अस बक्खरे बक्खरे कलरें दे यूस करदे न ड्राईंग च अस स्कैच नै ड्राईंग बनान्ने होन्ने पैंसलें कन्नै बनान्ने होन्ने कल्लरें दी बनान्ने होन्ने पोस्टर कल्लर केह्ड़े केह्ड़े फलान टेंग जिन्ने बी कल्लर सारे जिन्ने बी कल्लर होंदे सारें दी बनान्ने होन्ने मिगी ड्राईंग करने दा बड़ा ई मज़ा आंदा जरो में ड्राईंग न ड्राईंग मेरी मैड़मां दिखदियां मैड़मां आखदियां मेरे मुड़े दे आस्तै परोजैक्ट बनाई ओड़ मेरे मुड़े दा एह् बनाई ओड़ में बड़ी ड्राईगां बनांदा जरो मिगी बड़े मैडल थ्होए न ड्राईंग च मिगी नोवल प्राईज थ्होए दा होर सनाओ मिगी बड़ा गै मज़ा आंदा